میں اپنی زندگی میں دوڑنے کے دوران کیا کیا چیز استعمال کرتا ہوں کیسے دوڑتا ہوں دوڑنے میں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے دوڑنے کے بعد میں میں صبح پانچ بجے اٹھتا ہوں پانچ بجے اٹھنے کے بعد میں فارغ ہوتا ہوں باتھ روم وغیرہ ہونے کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ پہلے میں غسل کر لوں غسل کرنے کے بعد میں دوڑنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہوں دوڑتے دوڑتے جب کہیں تھک جاتا ہوں تو میں وہاں رک کر کچھ جوس وغیرہ ٹھنڈا جیسے گنے کا جوس وغیرہ ہوا ٹھنڈا پانی وغیرہ ہوا یہ سب کا استعمال کرتا ہوں استعمال کرنے میں اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ دوڑ دوڑنا شروع کرتا ہوں دو دوڑنا مجھے بہت پسند لگ آتا ہے دوڑنے میں بہت مزہ آتا ہے دوڑنا ہم کو بہت اچھا لگتا ہے دوڑنے سے صحت کے لیے فائدے مند ہوتا ہے دوڑنے ایک ایسی چیز ہے جو صحت کو ہمیشہ اچھا ہی رکھتا ہے دوڑنے سے ہر انسان کو کامیابی ملتی ہے صحت تندرستی انسان کی بہت اچھی رہتی ہے دوڑنے سے انسان کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے تھکاوٹ کم ہوتی ہے دوڑنے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے گھر پر آنے کے بعد بہت ساری سکون ملتی ہے دوڑنے سے جسم کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور آدمی کا مزاج بھی خوش رہتا ہے دوڑنے سے انسان کو ہر حالت میں اچھا ہی محسوس ہوتا ہے اور دوڑتے دوڑتے آدمی کو اچھی سے اچھی چیز محسوس ہوتی ہے